पयल्याच खेपेक एकादो मनीस जेन्ना चित्र काडपाक लागता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं गरज आसता ती म्हणल्यार ताची ताच्या हाताचेर ताबो मेळोवपाची सो ती एकदां तेका मेळ्ळी की मागीर ज्यो बेसीक आमी शेप्स काडटात बेसीक जी आमी आकृती काडटल्यो त्या आकृतीक मदी एक बरीशी बरो प्रकार किंवां बरें तरेन ती आकृती तयार जाता ती शेप बरे तरेन तयार जाता आनी मागीर जसो तो प्रेक्टीस करता स्ट्रोक्स मारपाचे पॅन्सीली घेवन एकादे कर्व काडप हे सारके तो जशी प्रेक्टीस करतलो तशी तशी तेचेर तो महारथ मेळयत मेळयत वयता पयले सुवातेर आमी सुरू करता आसतना सामके ज्या मनशाक बरोवपाकूच येना अश्या मनशाक सुरवात करता आसतना आमी एखादे कर्व घेवन फक्त त्याच एकाच प्रकारचे कर्व तेंणी परत परत काडप किंवां एक फूल काडपाचे एक ल्हानशें सर्कल काडप हेजेर आमी प्रयत्न करू येता सो प्रयत्न करता करता पयली जाता आसतना तें सर्कलाचे कितें तरी वाकडेंच कितें जातले वेगळीच शेप जातली आनी मागीर अशें करता करता जशे तुमी प्रेक्टीस करीत वयतले तशे तशे तुमी त्या शेपीचेर म्हारत मेळोवपा वयतले मोस्टली उलयता आसतना लॅटरींग जेन्ना आमी एकादी अक्षर बरयतात सो अक्षर बरयता आसतना आमी नॉर्मल बुकाचेर बरोवप आनी चित्रान तें अक्षर बरोवप म्हणजे तेका केलिग्राफी म्हणटात त्या तरेन बरयता आमकां आसतना काही प्रेक्टीस जाय पडटा ज्या हेतून एकादी शेप आमी जर घेतात जाल्यार ती शेप तशीच मेंटेन जाता रिबन सारको जर प्रकार आसत रिबन आमी घेता जाल्यार तो रिबन तशेंच मेंटेन जाता सो हेजे खातीर काही प्रेक्टीस करचे पडटा मागीर शेडो दिता आमी शेडो दिता आसतना किंवां आमी जेन्ना शेडिंग करता शेडिंग करता आसतना खूब गरजेचे आसता तें म्हणल्यार लायटर टोन डार्कर टोन हेची प्रेक्टीस करप आनी जो एक मदलो टोन आसता तो ही टोनाची वेवस्थितपणान प्रेक्टीस करप हे गरजेचे आसता सो तेणी त्या हेजी प्रेक्टीस करची पडटा चित्रकला जी आसा जी तुमी जितलो त्या चित्रकलेक टायम दितलें जितली तुमी प्रॅक्टीस करतले जितलें चड वेळार तुमी अभ्यास करतलें तितली ती तुमच्या हातार येतली तितली ती तुमच्या भितर येतली सो एखादी आमी शेप काडटात कितेंय काडटा जेन्ना ती वेवस्थितपणान आमी करता वेवस्थितपणान आमी कशी काडूं येता परसॅप्शन दिता तेन्ना त्या परसॅप्शनाची टॅक्नीक आसता ती आमकां कशी कळटली ती टॅक्नीक कशी वयता सो हे जर आमी बरीक तेजेर लक्ष दित परत परत तेजी प्रॅक्टीस करीत जाल्यार आमी तेजेर महारत मेळोवपाक शकतात तें आमी खूब बरें तरेन करूं शकतात जेन्ना एकादी आमी पोट्रेट काडटा एखादी आमी मनशाची पोट्रेट काडटात तेन्ना आमचे जे बॉडी पार्ट्स आसा जे वेगवेगळे आंगाचे भाग आसा त्या भागाचे आमी पयली प्रॅक्टीस करून घेवपाक शकताक की हाताची बोटां कशी काडप तोंड काडटा आसतना दोळे कशे काडप आयब्रोज कशें दिवप तेका नाक कशें काडप ही सगळीं शेप आमी वेवस्थीतपणांन काडून घेवन तेजी पयली प्रेक्टीस करप मागीर प्रत्येक मनशाच्या जेन्ना आमी फेस पयता तेन्ना त्या फेसाचेर तें कशे तरेन हाडप हे सगळें आमी वेवस्थितपणान जितलो आमी तेजो अभ्यास जितले आमी करतले तितले ते बरें तरेन जातले आनी तिततले तें सुंदरय जातले रंग भरता आसतना कलर कोंबीनेशनां जी बरी दिसता ती कलर कोंबीनेशना घेवप खंयची कलर कोंबीनेशना बरी दिसता खंयची दोन कलर बरें दिसना जर एक डार्क टोन घेतला जाल्यार एक ब्रायट टोन तेजे बरोबर दिवप सो दॅट तें कॉन्ट्रास्ट जावन बरें तरेन तो रंग उठोन येता अशें तरेन आमी सगळें करूं येता तशेंच सगळ्यांत गरजेचे आसा तें म्हणजे आनी पॅन्सील आमी जेन्ना वापरता जेन्ना आमी पयले स्कॅच करता तेन्ना पॅन्सील सदांच लायट वापरप कित्याक आमकां ती पुसपाची आसता वेन अशेंच काही रॅफरन्स घेतात आमी म्हणजे समजा आमी तोंड काडटा आसतना एक पयली ल्हानशें वर्तूळ काडटात सो तें वर्तूळ आमकां पुसपाचे आसता सो तेन्ना तें लायट पेन्सीलेन काडप मागीर डार्क हायलायट्स दिवप अशें तें सगळे आमी जर तें इल्ले इल्ले करून घेवपा येता किंवां इल्ले इल्ले करूं येता मेन चुकोवप किंवां मेन टाळपाची गोष्ट अशी आसा की ती म्हणल्यार पॅन्सीलेन काडटा आसतना पयलो स्केच आसा तो सामको लायट पॅन्सीलेन काडप जिणे करून तो आमी समजा चुकलो जाल्यार पुसू येता तो जर काडटनाच डार्क काडलो तर तो पुसतगीर ती पेन्सील किंवां ते तिजी पेज आसा ती बुरशी जाता हे आमी पयलेच स्थराचेर करूंक शकता